ए जों दा बै बैसागु बोथोराव जों बुरि लोगोजों ज' ज'यैनो जोङो बिदिनो सना गोलाव गोलाव गानो एखम्बा फिसौफोरनि माबा माबा माबा मा होनो गन्थंआव थुग्रा माबा खानायाव होग्राफोरखौ खिलेबफोरखौ थेबला बायनानै रिबन खानानै जोङो दख'ना गोदान जोमग्रा गोदान गस्ला गोदान गाननानै जोङो बिदिनो लोगोफोरजों ज' ज' मोसानानै फुरथि खालामनानै जोङो बिदिनो जों मालाय लागोयाव थाङा गामियावसो जोङो मोसानानै बिदिनो न'खरफ्रामबो बिदिनो दया धर्म जा हरो जों बिखौ लायो ओमफ्राय लानानै बेबायदिनो जोङो ज'मा खालामनानै बैसागु जाखांबा जोङो ज'यैनो बिदिनो दाव अमा ना बायनानै आरो दुब्लिबारियाव खेबसे ज' फुरथि खालामनानै जायै लोङै मोसानानै जों बेबादिनो बैसागु बोथोरखौ बोसोरफ्रामबो मोजाङै मोजां हगारहरो आरो आरो बिनि उनाव जों बैसाग मास जोबहां जोबहांबा खेबसेबाव बैसागु आगान गाखोमोरहरनो होननानै जों बिदिनो सानै साथामसो बुरि लोगो ज' जानानै जोङो बेबायदिनो सिरि सिरि लोंखोमालायना बिदि मोसाखोमानानै जों बिदिनो बोसोर गोदान बैसाग मासखौ जों आगान गाखोमोरनो हर आगान गाखोमोहरनो होननानै जों बिदिनो मोसानानै आगान गाखोमोर हरनानै बैसाग मास बोसोर गोदानखौ जों बिदिनो बिदाय लाहरो बेबायदियैनो जायाखै होनबा